नुक्ती सिङर मिठा समोसा लोला टिकिड़ियूं पतीशो सिंङर जी मिठाई नारेल जी मिठाई ॾोठी मेसू लॾूं ॼमूं वरो सोनवड़ो सोन पापड़ी भुॻल माओ रॿड़ी इमरती तोषा खीरिणी नानखतायूं चमचम पेड़ा पलंगटोल मेन था मोहनथाल